ہلو جی بھائی ہاں ہاں بتائیے ہاں مل جائے گا آپ کو کتنے دس ہزار کی رینج میں چاہیے فون اچھا تو اپنے پاس دیکھیے ایک ریڈ می کا فون مل جائے گا آپ کو ریئل می کے مل جائیں گے اور اوپو ویوو مل جائے گا آپ بتائیے کس کمپنی کا آپ کو صحیح رہے گا ہاں ریڈ می کا دیکھیے آپ کو ایک تو ایم ٹو آتا ہے وہ بھی جو ہے دس آپ کو تھوڑا سا اپنا بجٹ بڑھا لیجیے گیارہ ہزار تک کا تو آپ کو ایک بہت بڑھیا فون ریڈ می ایم فور مل جائے گا گیارہ ہزار تک کا اس کا کیمرا ویمرا بھی بڑھیا ہے جی اچھا دس ہزار کے اندر جو ہے ہم آپ کو سیمسنگ میں دیکھیے بھائی آپ کو مطلب فون تو سیمسنگ کے اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ پریمیم والی ان کی کوالٹی ہوتی نہیں ہے دس ہزار کے اندر جو ہوتی ہے آپ کہیے تو ہم آپ کے لیے سیمسنگ کے آپ کو ایک دو سیٹ دکھا دیں گے آپ کہاں پہ رہتے ہیں بھائی اچھا تو آپ کے پاس کوئی سمے ہو تو آپ نکال کر آ جائیے گا یار ہماری دکان پہ تو جی وہ ہاں ویوو صحیح ہے اس کے لیکن ادھر سروس سینٹر اتنے نہیں ہیں

فیچر دیکھیے ویوو میں آپ کو ڈوول کیمرا مل جائے گا اور فائیو فائیو جی بھی مل جائے گا آپ کو شاید ویوو میں دس ہزار کے اندر ہی مل جائے گا جی جی جی چلیے ٹھیک ہے بہتر رہے گا بائے